जोङो दा नैबे बेब'हार खालामनाया ओरैबायदि जायो जोंहा सखामुलिखौ देनानै बरि फिसा फिसा फोराननानै जायो दिनाव थरथाम थरथाम जायो दिनाव फुङाव थरसे बेलासियाव थरसे मोना मोना थरसे जायो ओमफ्राय माबा जायो जोंहा बै सानाया सुनाय माबानायावबो मेलेरिया जानाय आरो बे माबा जानाय बेफोर गासैबो जोङो रुनानै जानाय मुलिबो दङ बै सबखाजों लोगोसेनो सबखानि मुलिखौ माजों माजों बानायना जायो माने ओरैहाय माबा मुलि दङ अजाफोरनाव हाथाय बाजारावनो मुलि दङ मस्ला मस्लि बहुद दङ तारमाने आरो अकल जाब्रा मुलिल' जाया बे गावलिया अखुद माबा दंफां बिलाइ माबा माबा बुगोर ओरै लगायदेरजोबो आरो जोंथ' सिनाया माने अजा अजासो सिनायना देयो ना बेफोरबायदिनो जायो